नमस्ते नमस्ते जी बैंक बैंक से बोल रहे हैं लोन चहिए था वो कार खरीदनी है जी बीस पच्चीस लाख तक चाहिए था लोन

जी जी नई भैया इसके बारे में बताईए आ तो ज्यादा नहीं है

ठीक है सही है ब्याज आप बहुत बता रहे हैं

जी

जी

जी

जी ठीक है फिर आते हैं बात करेंगे आके

ठीक है